मैथिल ब्राम्हणके तऽ इएह छठि होइया चौरचन होइया दिवाली होइया आर के करबाचौठ सेहो होइए तऽ ब्राम्हणमे दिवाली दिन सब चीज लऽकऽ पूजापाठ कएल गेल ओहिदिनसँ छठिके नित माने उपाए कयलक केरा घौर नारियल सब लऽकऽ हुनका खीर बनेलहुँ सबके ढकना सरबा कोसिया कुरबार पटिआ अनेको चीज जुटैत छै केओ साड़ी झाँझ लऽकऽ झँपलक केओ किछु लऽकऽ झँपलक कतेक लोक तऽ दान करैया अइमे जे हम पबनैतिनके साड़ी देब तऽ हम पबनैतिनके साड़ी देब कतेक लोक बटैया कतेक लोक लोक अपनेसे किनकऽ नहि लैया कतेक लोक हम अपनेसँ कीनकऽ हम अपने पहिरकऽ हम अपने पाबनि करब हम दोसरके कपड़ा नहि लेब आ कतेकके दै छै नहि हम दै छी अहाँकेँ हमर पाबन कऽ दिअ तऽ नहि हमर जे साड़ी पहिरबै तऽ हमर पाबनि नहि होयतै हुनकर अगम पार छनि राणा माइके राणा माइके महिमा बहुत भाड़ी छनि केहनो कठिनसँ कठिन रहै तिनका ई राणे माइ दिनानाथ ऊबार कऽ दै छथिन केहनो कठिनसँ ऊबार कऽ दै छथिन ताहि लऽ कऽ हुनका लेल लोक बहुत बाप बाप कऽकऽ करैया छठि भऽ जाइया छठि लगाइते फेर हुनका फेर रवि शनि पाबनि करू रवि शनि पाबनि भऽ गेल तऽ फेर माघमे तिलासङ्क्रान्ति करू तिलासङ्क्रान्ति भऽ गेल फेर होली करू होली भऽ गेल फेर बड़ी पूड़ी करू बाभनके तऽ पाबने पाबने रहैया एकदम परेशान भेल बड़ी पूड़ी करू फेर जेठमे आएल तऽ फेर ब्राम्हणके बेटीके बिआह भेल बरसाइत करू पाबन साओन आबि गेल पन्द्रह दिन मधुश्राओणी करू आब ओहि मधुश्रओणीये पुजबैत पुजबैत लोक तबाह रहैया ओ मधुश्राओणी जहाँ आएल की सब पाबन धीरे धीरे पञ्च कहै छै पञ्चमी आएल आ सब पाबन उसरि गेल ओहिमे विधि चौरचन जहाँ मधुश्राओनी भेल तऽ चौठी भादबमे चौठीचानके पूजा भऽ गेल होइते होइते ओहिमे लोक बेरा पार रहैया नकदम भेल कखनो जे ब्राह्मण अइ से तऽ ब्राम्हणे वेद बाजि कऽ करत हुनका तऽ एतेक करहेके छनि कोनो विधि नहि करती तऽ हुनका बनतनि नहि हुनका करहेके छनि करबे करती आ एहिना कऽकऽ हुनकर समे गुदस्त होइत छनि जिनका नहि छनि ओ पैंचो खोचि लऽकऽ करैत छथि ओ ओहो विधि कहुना हुनका समाप्त कऽ दैत छनि आर अब